हम लोग के पहले इतनी पहले व्यवस्था नही थी बाथरूम के शौचालय के सब बाहर भी जाते थे पति लोग बच्चे लोग स महिला लोग स सब बाहर ही जाते थे उतना व्यवस्था नही था पहले के लोग अब इतना है व्यवस्था इंदिरा आवास दिए है सरकार मदद किये है हौसला बढ़ाए है इंदिरा आवास दिए है साथ साथ शौचालय भी दिए है बातरूम लैट्रिन बना हुआ है अब हर व्यवस्था गाँव के अंदर घुमे में अथी गाँव में होता है घर में होता है अब नही बाहर लोग नही जाते पहले इतना नही व्यवस्था था जाते थे अब सब व्यवस्था हो गया है सरकार सब चीज से एथि कर दिए हैं अब उनका हर चीज के सुविधा दे दिए है सरकार त अब नहीं इतना दिक्कत पहले नहीं था नहीं होता है अब सब चीज की व्यवस्था अच्छी है टाइट है साफ़ सफाई भी है पहले गरीब लोग के गरीब लोग सबका पथिथा चौर चाचर अपना खुली जगह में जाते थे अब हर चीज का व्यवस्था घर ही में है हर चीज होता है घर ही में जिसका जगह जमीन है नहीं है उसी के लिए सब के लिए गरीब अमीर के लिए हर चीज ले व्यवस्था बढ़िया बना दी है सरकार जी

सब एक समान है सब आदमी स्वस्थ रहता अच्छा है अब उतना गंदगी में नहीं जाते है महिला लोग बच्चे लोग पुरुष लोग कोई नहीं जाते अब गंदगी में उतना पहले के इतना व्यवस्था नहीं था त जाते थे गंदगी में त आदमी बीमार पर जाते थे गंदगी ये त था अब उतना नहीं गाँव घर में नही रहता है गंदगी नहीं एथि में रहता है सब कचरा उचर ता शौचालय बातरूम होता है तो उतना नही रहता है साफ सफाई हर चीज रहता है नही उतना रहता है गंदगी सब चीज की व्यवस्था सरकार जी बना दिए है अच्छा से उसी लिए नही व्यवस्था कष्ट कुछ भी के नहीं है